मैना रहय मैना रहय कौआ रहय घोसला बनबय रहय गाछ वृक्षपर घोसला घोसला बनबय छै हँ बच्चा रहय छै तऽ उसब जाइ छै चढ़य पकड़य लए घोसला मैनाके कौआके आउर तोताके तोतो घोसला रहय छै ओहो घोसला गाछपर घोसला बनबय छै गाछ वृक्षपर आओर कबूतर कबूतरो घोसला बनबय छै कबूतरो गाछपर रहय छै गाछ वृक्षपर बच्चा सब जाइ छै पकड़य तकड़य लए घोसले बनाय बनाय कए पकड़य छै ओही घोसला बनबय छै कबूतर मैना आउरके बगुला बगुला छै बगुलो घोसला बनबय छै गाछ वृक्षपर रहय छै आओर सबकिछु रहय छै गाछे वृक्षपर मे आओर कतय रह गाछोपर रहय छै घोसलो बनबय छै कौआ मैना बगुला गाछ वृक्षपर घोसला बना कए रहय छै कबूतर कबूतरो घोसला बनबय छै घोसला बनाके रहय छै ओइमे कौओ आओर चिड़ियाँ आओर बगरो रहय छै घोसला बनाय बनायके बाँसपर पेड़ सबपर सब पेड़पर रहय छै घोसला बनाय बनाय कए रहय छै चिड़ियोँ मैना रहय छै कौआ रहय छै तोता रहय छै घोसला बनायके

आदमी किएक नहि अबय छै चिड़ियाँ रहय छै मैना कौआ घोसला बना बनाकए रहय छै इस तरह पेड़पर गाछो वृक्षपर रहय छै घोसला बनाय बनाय कए सबठो खन कौआ रहय छै घोसला बनाय कए बच्चा सब जाइ छै पकड़य लए मैना जाइ छै मैनोके जाइ छै बच्चा सब पकड़य लए घोसलामे घोसलो उजारि दै छै ई बच्चा सब सब बच्चा घोसलो उजारि उजारि कए राखि दै छै मैना कौआके आउर चिड़ियाँके घोसला उदा उजारि दै छै आओर मैनोके घोसला उजारि दै छै बच्चा सब छोटका छोटका बच्चा सबके वएह काम रहय छै घोसला उजरना घोसलासँ बच्चा तच्चा घीच कए निकालि दै छै बाहर कए दै छै ई बच्चा सब एना नहि ने चाही बच्चा सबके बच्चा सब बहुत अथी रहय छै अहाँ गाँवसँ जायब कौआ लगबय छै घोसला तऽ कौओके घसला उजारि दै छै बच्चा सब मैना लगबय छै घोसला तऽ मैनोक बच्चा उजारि दै छै बच्चा सब गाछ वृक्षपर घोसला लगबय छै मैना कौआ ई सब बच्चा उजारि दै छै सब बच्चा उजारि कए राखि दै छै घोसला